زمین خریدتے یا مکان خریدتے سمعے بے حد ضروری ہے کہ اُس کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لیں اُس کے مالکانہ حق اور پیپرس کی بھی پڑتال ضرور کر لیں کیوں کہ کوئی بھی زمین یا مکان خریدتے سمعے کئی لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی اُس میں لگاتے ہیں اور آج کل مہنگائی کے زمانے میں اتنا پیسہ دینے کے باوجود اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے اور آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے تو یہ بہت افسوس والی بات ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی بات بات ہے جہاں تک تو وہ دیکھ لیں کہ جو بھی مکان یا فلیٹ آپ لے رہے ہیں وہ ریرا میں رجسٹر ہونا چاہیے یہ ریئل اسٹیٹ کا ایک قانون ہے جس کا مقصد ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں عام جنتا کو دھوکہ دھڑی سے بچانا ہے اِس کے علاوہ کچھ لوگوں کو رجسٹری میں کچھ زیادہ پیسے لگنے کی وجہ سے کم پیسے میں کام کرانے کے لیے فل ایگریمنٹ بنوا لیتے ہیں جس سے بعد میں اُنہیں دقت ہوتی ہے کیوں کہ فل ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ کو مالکانہ حق نہیں ملتا ہے تو کوشش رکھیں کہ رجسٹری کروائیں چاہے تھوڑی زیادہ ہی پیسے کیوں نہ لگیں تا کہ بعد میں آپ کو کوئی پچھتاوا نہ کا ہو